नमस्ते मैम मेरा बैग खो गया है अरे जो जंघई स्टेसन पर ब्लू कलर का था उसमें अधार कार्ड था मतलब सब डॉक्यूमेंट था था ठीक है मैम क्या क्या कागज़ लाना होगा

अच्छा कब तक मिल जाएगी कब तक मिल जाएगा मैम ठीक है

ठीक है आते हैं फिर गए थे जंघई स्टेसन गए थे आ रहे थे तो तभी हमारा बैग मतलब वहाँ पर अचानक से पता नहीं कैसे चोरी हो गया अच्छा हाँ सब कुछ था दो हज़ार रुपए थे

और सब डाक्यूमेंस थे समान था हाँ ठीक है आ रहें आपके पास उसमें कपड़ा वग़ैरह सब कुछ था कब तक मिलेगा मैम अच्छा कंप्लेन करने के कितने दिन बाद मिलेगा दो चार दिन बाद मिलेगा उससे पहले उसमें अच्छा अच्छा तुरंत नहीं मिल पाएगा

मैम तुरंत खोज देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हाँ ठीक है कोशिश करिएगा

हाँ ठीक है कब मैं